हेलो की हालचाल छै हँ आम के कोना की छै केहेन स्थिति छै हँ

कोना दै छियै आम

हँ हमरा सब के तऽ पचीसे टके हँ हमरा सब के तऽ पचीस टके छै मालदह आ बम्बै छै तीस टके हँ नहि बीस टके देबै तऽ दियौ तहन लए लेब दस किलो ओतेक महग कोना लेबै हमरा सबके गाम बजार दिस तऽ बीसे टके पचीस बीस टके तऽ दै छै हँ देखबै देख लेब हम आम जे केहन यऽ ठीक छै देखबै आम केहन छै लै वाला हैत तऽ लेब लेकिन कम पैसा करबै हँ हँ अच्छा ठीक छै देख लेबै हँ ठीक छै ठीक छै देखबै हम आ मालदह नहि यऽ एहिबेरा तऽ आमो जे छै से बड्ड सुन्दर फड़ल रहै यै अहाँ कोना कहै छियै जे नहि फड़ल रहै लेकिन बड्ड बढ़िआँ आम फड़ल रहै अहाँ कोना एते सस्ता कहै छियै महग कहै छियै हँ नहि एहिबेरा आम कऽ फड़लै जकर लोक सबके गाछमे देखलियै बहुत आम फड़लै यऽ आब अहाँके गाछमे नहि फड़ल सरही कतेमे दै छियै ठीक छै बुझि देखबै सरही कोना दै छियै हँ से ठीक छै देख लेबै मालदह आ सरही केहन छै ठीके छै देखबै ठीक छै फेर फ़ोन करब बादमे ठीक छै हँ ठीक छै फेर फ़ोन करब